नमस्कार नमस्कार बढ़िया है जी जी हाँ मोहम्दाबाद सब घर का समान सब सारे उपलब्ध हैं भोजन के लिए हाँ आटा हमारे यहाँ है भाई सत्तर रुपये किलो

बहुत बढ़िया आटा है भाई एक बार खा के देखिए कितना

अरे तो उसमें आटे से इस आटे से बहुत फ़र्क है खाकर के देखिए इसको ले जाकर के फिर बताएँगे अरे तो कितना समान लेना है आपको क्या क्या लेना है मिल जाएगा मिल जाएगा सब समान है

सब मिल जाएगा आइए अच्छा जी तो आपके लिए आपके लिए रेट सही लग जाएगा आइए फिर लग जाएगा हिसाब से एक सौ तीस रुपये का है मंजन हाँ हाँ पतंजलि पतंजलि का है

पैंतालीस रुपए का बढ़िया क्वालटी है छिलका उसका जीब में कभी लग नहीं सकता है तो हाँ हाँ वो भी पतंजलि का है चीनी तो है सत्तर रुपये किलो

नहीं नहीं दूसरी वाली है बढ़िया क्वालटी है बढ़िया क्वालटी है दाना बड़े बड़े दाना है उसका हाँ कैस सरफ की क्वालटी तो घड़ी है टाइट है विदिसा है एरियल है

हाँ हो जाएगा कन्सेसन

हाँ हाँ वासिंग मसीन की ना जी हाँ उसका भी पाउडर है नहीं क्वालटी अच्छी है तो भाई उसका रेट थोड़ा इन रेटों से मार्केट के अलग रहेगा ना हमारी दुकान की मार्केट नमस्कार